आं बे जोंनि थाइजौगुरि गामियावनो सिगांनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय सासे आबादारि आं बेयाव गोबां रोखोमनि आबाद मावो दा बेनि मादाव मैखोम आङो गायबोदों जेनेबा सिगाङाव औवा औवा गायदों औवायाबो बेयाव गोबां जायो लोगोसे आंहा गय बारिबो दङ गय बारिया जायगा दाबनै मथा मथि तिन बिगासोनि गय बारि दङ लोगोसे थालिर दङ थालिर हायथा थालिर हायथाबो गायो आङो ओंख्रि जाग्रा लोगोसे जोंनियाव जाबावो गोबां नालेंखर नालेंखरबो जायो खिजुर बायदि बायदि गोबां बिफां दङ लोगोसे दंफां गिदिरफोरनि मादाव दङ थाइजौ बिफां आरो गाम्बारि खराइ साल खराइ आरो नारें लेबु खार्जि जुम्ब्रा बायदि बायदि गोबां जाजाग्रा बिफां लाइफां ओ बिफांफोर दङ लोगोसे बेन्दों बेनलानि मादाव मेन जोंनि गयबारियाव दङ फाथै फाथैया फांफ्रामबो गयआवनो मानद्लानानै दङ

लोगोसे बारि सिङाव बहलबो जायो लोगोसे जिंखा जायो

खाख्रेल थिथा खाख्रेल जायो दा आंनि बारियाव गोबां दंबावो जेन'बा खोरदै बिफांबो दंबावो लोगोसे जाम बिफांबो दङ बेफरोबादिनो गोबां बिफां गायनानै दोन्दों आंं बेफोरखौ दंफां एबा थख्थायाव बाहायनोबो गाम्बारि एबा खराइ खोदोमफोरखौ गायना दोननाय जादों लोगोसे नैबे फाथै फाथैखौथ' जायो आरो जोंनियाव गोबां बिदिनो दंबावो जेनेबा निलाजि निलाजिबो जायो आरो जोंनि बे जायगायाव जेनेबा हमना ला बरजाम बरजामबो गायनाय जादों आरो गोबां दंबावो दा फिसा फिसा दङ जेनेबा ओ जोंनि बे जायगायाव थालिर जाग्रा थालिर एबा खमला खमलाबो जायो दा बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाबाय